خلئی جہازوں میں جو خلائی جہاز ہیں دو جو مجھے جن کے بارے میں بہت اچھے سے معلوم ہے ان میں سے ایک ہے ویاجر ون جو کہ اس وقت دنیا سے سب سے دور انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اس کے علاوہ ہے ویاجر ٹو جو کہ اسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے ہمارے ہماری کائنات میں